आमच्या भारतान दिरूभाई अंबानी सारकें बरें हॉस्पीटल आसा आनी पळोवंक गेले जाल्यार आमच्या भारतान सरकारी आनी खाजगी हातून भरपूर अंतर आसा सरकारी हॉस्पिटलान आमकां कमी सेवा उपलब्द जाता आनी खाजगी हातून बरी सेवा गावता सरकारी हॉस्पिटलान आमकां कमी बॅड आसल्या कारण आमकां रावचें पडटा आनी सेवा जाले काय रोकडें घरा वचचें पडटा आनी खाजगी खाजगी हॉस्पिटलान आमकां भर वेगवेगळे तरेचे डॉक्टर आसता आनी ती सोय बी बरी दिता आनी जरी तर हें आमी भायल्या देशांत पळयत जाल्यार थंय रोकडेंच कितें अपघात जालो जाल्यार रोकडेंच एंबुलन्स पावता आनी वेगवेगळीं दुयेसां सारकी करपाक दोतोर आसता आनी सेवा बी बरी दिता हेंच जर आमी आमचें हेंच जर आमच्या सरकारान बदल केली जाल्यार हळू हळू करून आमची बी परीस्थिती आनी सेवा बरी जातली